हम सबसे बड़ी मछली पकड़े हैं दस साल पहले हम मतलब दस साल पहले हम बारह किलो की मछली जाल में पकड़े थे हमारे इधर बाढ़ आई थी तो उसी बाढ़ में हम जाल फँसाकर मछली पकड़े हैं मछली पकड़ने में बहुत मज़ा आया क्योंकि यह सब फर्स्ट बार मछली पकड़ने गए थे वह भी हम दस किलो नहीं सॉरी बारह किलो की मछली पकड़े बहुत ख़ुशी हुई हमें मछली पकड़कर उसके बाद दुबारा हमें ऐसा कभी चान्स ही नहीं मिला मछली पकड़ लेकिन हाँ हमारे गाँव में अगर पानी उनी आता है बगल में बाँध है तो मेरे बच्चे हैं तीन बच्चे हैं तीनों बच्चे जाकर मछली वहाँ से जाल लगा लगाकर मछली पकड़कर आते हैं और मछली उन लोगों को भी पकड़ना बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चों को मछली मतलब पकड़ना अच्छा लगता है वह जाते हैं तो पाँच किलो पाँच पाँच किलो की मछली हुई कोई सात किलो की मछली लेकर आते हैं कोई आधा किलो की भी लेकर आते हैं कभी कभी आठ नौ किलो की भी मछली ले आते हैं उन लोगों को मछली मतलब पकड़ना बहुत पसन्द है हम हम भी मतलब फिर यह दस साल पहले अब गए थे पकड़ने उसके बाद फिर हम अभी भी यह दो हज़ार बाइस में फिर गए थे हम लोग के इघर पान बाढ़ पानी आई हुई थी तो उसमें बाढ़ में हमलोग मछली पकड़ने गए हुए थे हमलोग उसमें भी हम पकड़े पाँच किलो की मछली मछली पकड़ने में बहुत मज़ा आता है लेकिन पाँच किलो की मछली हम पकड़े उसमें हम एक मछली तीन किलो की थी दो किलो की हुई सात किलो की थी काफ़ी सारी मछली पकड़े हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगा और आगे भी कभी ऐसा मौका मिला तो हम मछली ज़रूर पकड़ेंगे हमें मछली पकड़ना बहुत अच्छा लगता है और मछली पकड़ने पकड़ना भी एक कला है यह सभी के यह हर इन्सान के अन्दर नहीं होता है मछली पकड़ना बहुत अच्छी चीज़ है और हम अच्छा अनुभव भी मिलता है मछली पकड़ने से बहुत अच्छा लगा मछली पकड़ना हमें और आगे भी ऐसा मिलेगा मौका तो हम ज़रूर पकड़ेंगे मछली और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं हमारे हसबैन्ड हैं उनको भी आता है मछली पकड़ना वह भी मछली जाकर पकड़ लेते हैं मेरे बच्चे भी हैं कभी कभी तो ऐसा होता है दस दस कि बीस बीस किलो मछली घर में आ जाती है पकड़ लेते हैं तो